جی بالکل ہندوستان میں پہلے اتر پردیش کے اندر ہی یہ سسٹم تھا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں جو جب سرکاری بورڈ سے دسویں پاس کرتے تھے تو انہیں لیپ ٹاپ کی اسکیم کے تحت انہیں ہر ہر بچے کو لیپ ٹاپ دیا جاتا تھا اور سائیکل کی اسکیم بھی چلتی ہے سائیکل بھی دیے جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ اسکیمیں کام کرتی ہیں بچوں کے من میں والدین کے من میں کہیں نہ کہیں یہ لالچ ضرور رہتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ پاس ہو گیا تو اسے ان اسکیموں کے تحت جو ہے اسے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی اسے ملیں گی تو وہ اپنے بچوں کو بھی اس ایگزام کے لیے ایک خاص طریقے سے تیار کرتے ہیں تیار کراتے ہیں اور ایک طریقے سے دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ایگزام کو ضرورس کوالیفائی کرے اور بچے بھی اپنے سے یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور وہ اپنے سے بھی بہت محنت کرتے ہیں ان ایگزام کو پاس کرنے کے لیے ان ایگزام کو کریک کرنے کے لیے اور وہ کرتے بھی ہیں بہت حد تک تو بالکل یہ اسکیمیں کام کرتی ہیں بالکل کام کرتی ہیں